हमरा सीतामढ़ी जिलामे बहुत एहन पूजा स्थल अगर अपनमे छै जैसेकि बाबा लङ्केश्वर जीके हालेके हालेश्वर बँसबिट्टामे जेकि जाइमे हमरा गामसँ पन्द्रहसँ बीस मिनट लगै छै आओर भी बड़ा बड़ा बहुत ही ज्यादा मन्दिरसभ छै जे हमर संस्कृतिके अभी भी मान सम्मानसँ पूजल जाइ छै हमरा इहाँ जन्माष्टमी भी होइ छै जन्माष्टमी कृष्ण जीके जन्मके उत्सवमे मनायल जाइ छै आओर अहू ई हमरा गाममे भी मनायल जाइ छै आओर तीज भी हमरा गाममे मनायल जाइ छै जेकि औरतसभके पबनी होइ छै जौनमेकि गाम समाजमे ई बहुत ही ज्यादा इच्छुक होकर लोक करै छै जिसमेकि खाली महिलालोक करै छै बियाहल आओर छठि छठि हमरासभके बिहारके सभसँ बड़ा पबनी होइ छै जाहिमेकि सभ बहुत ही ज्यादा खुशहालसँ मनाबै छै एहिमे सभसँ बड़ा चीज ई हइ कि एकरा सभ बहुत अच्छासँ शुद्धसँ मनबै छै एहिमे बच्चासभके घरमे नया नया कपड़ा किनाइ छै फटक्का किनाइ छै ई सिर्फ हमरा बिहारेमे मनायल जाइ छै आओर भारत देशके सभसँ बड़ा पबनी भी मानल जाइ छै एहिमे सँझिया घाट भोरबा घाट होला जोनमेकि प्रसाद लेके मायसभ आओर भी जे भी हइ गाम समाजके जेना भी जौन लोग मनबै छै ओसभ मनबै छै आओर ई हमरा बिहारके सभसँ बड़ा आन बान शानवला पबनी बा एहिसभसँ लोककेँ बहुत ही अच्छा खुशी मिलै छै एहिमे की होइ छै कि बाहर जे भी लोक कमाइ छै कि छठि पूजामे गाममे अबै छै तऽ एकदोसरासँ मिलबो करै छै आओर बहुत एहन सभके बात बा